जो महिलाओं को रोज़ाना जो चुनौतियाँ स जैसे कि चुनौतियों में हो गया आपका कि लोग घरेलू हिंसा का प्रताड़ित हो रही हैं महिलाएँ उन्हें मारा और पीटा जा रहा है और महिलाओं की अच्छ सुधार के लिए सरकार को एक कड़ा नियम बनाना चाहिए और जो महिलाएँ सुरक्षित रहे इसलिए उन्हें जगह कानून व्यवस्था को बहुत ही ज़्यादा अच्छा और एक बहुत ही सुरक्षित और ईमानदार मतलब पुलिस होनी चाहिए तभी महिलाएँ यहाँ पर सुरक्षित रह सुरक्षित रह सकती हैं और लोगों को और जो उनके पति हैं उनको शिक्षित किया जाए कि जो महिलाएँ बहुत ही ज़्यादा आगे जा रही हैं वह भी अपना काम करें और और भारत में शिक्षा व्यवस्था को बहुत ही ज़्यादा अच्छा करना चाहिए और महिलाओं के शिक्षा के लिए और ही ज़्यादा जोर देनी चाहिए और उनके काम के लिए जितना पुरुषों को अधिकार है काम में उससे ज्या उतना ही अधिकार स्त्रियों को भी देना चाहिए इसी चक्कर में इसी सबसे महिलाओं कि स्थिति में सुधार आ सकता है